पिछले दस दिनों में मैंने घर में केंट आर ओ लगवाया था वो इस लिए लगवाया था क्योंकि मुझे मेरी कॉलोनी में बोरिंग से पानी आता हैं बोरिंग से पानी आने के कारण करता है वो बहुत हार्ड होता है जो हमारे को बीमार करता है इस लिए मुझे आर ओ का पानी पीने के कारण आर ओ लगवाना पड़ा लेकिन आर ओ लगवाने से हमारे को ये नुक़सान होते हैं कि हमारे को आदत पड़ जाती हैं एक तो आर ओ का पानी पीने की उसके अलावा फिर कोई पानी हमारे शरीर को सूट नहीं करता है और दूसरा ये था कि उस में जो कैंडल्स लगती हैं जो फिल्टर किया जाता है पानी उन कैंडल्स का ख़र्च इतना ज़्यादा होता है मतलब ये समझ लो छः महीने में पाँच हज़ार का खर्चा आ जाता है उसको बदलवाने का सर्विसिंग करवाने का फिल्टर में गंदगी जो आ जाती है उसको साफ़ करवाने का और प्लस गंदा पानी जो निकलता है वो भी बहुत वेस्टेज होता हैं पानी का पूरी टंकी हमारी ख़तम हो जाती है